हमरा सीतामढ़ी इलाकामे बेसी तऽ हिन्दू वर्ग आ मुस्लिम वर्गके लोकसभ बेसी छथिन जाहिमे हिन्दू वर्गके जनसंख्या जे अइ से करीब अस्सी प्रतिशत अइ आ मुस्लिम वर्गके जनसंख्या बीस प्रतिशत अइ बाँकी जे भी समुदायके लोग हइ से बाहर रहि कऽ अपन धार्मिक प्रचार करै छथिन जेनाकि हमरा क्षेत्रमे जे अइ से विशेष मुस्लिम आओर हिन्दू अइ जाहिमे हमरसभके मित्रगण जे अइ से मुस्लिमसभ भी बनि सकैए हिन्दूसभ भी बनि जाइए आइतक हमर एकटा मुस्लिम मित्र भी छलखिन हेँ जिनका सङ्गे हम से मैत्री करि कऽ ईस्कुल चलाबयके प्रयासमे छलियै बड नीक लोकसभ छथिन ओ हम अपन विचार आदान प्रदान करि कऽ मुस्लिम वर्गके सङ्गे चाहे हिन्दू वर्गके सङ्गे बेहतर इहाँपे जीवन चलि रहल छै आओर दू वर्ग छथिन ताहिसँ आओर नीक मतलब सञ्चार भऽ जाइए अपन अपन धर्मके बारेमे लोक एकदूसराकेँ जागरूक बना बना कऽ आओर बेहतर शिक्षा भी ओहिसँ मिल जाइए सभ धर्मके अलग अलग खासियत अइ तऽ सभके एकदूसरासँ सञ्चारके थ्रू जे अइ से अहाँके पता चलि जाइए दोसरके धर्मके बारेमे